हेलो हेलो हाँ चप्पल चमड़ा वाले चप्पल का रेन्ज मत कितना है छः नम्बर हाँ सर कर दीजिए इधर इधर क्या कहते हैं घर यूज करने वाला घर में यूज जो करते हैं चप्पल सब जौन हवाई चप्पल सस्ता है न कितना तक का हाँ बच्चा सबका चप्पल का हवाई चप्पल का

तक है जूता सबका रेन्ज बच्चा सब का चमड़ा वाला अच्छा सबसे है क्वालटी पाँच सौ तक के है कि उससे ऊपर अच्छा अच्छा

उससे के दो हज़ार तक मिल जाते हैं हाँ रैंपर तो आते हैं अच्छा और कम्पनी के चप्पल तो जो आते हैं कौन सा नवा कम्पनी अपना फ्लाइट का हा हा हाँ और जब कुछ फ्लैट का हाँ हाँ हाँ हाँ ओ सबका कीमत कितना है लेडिस जेन्स का औ अच्छा अच्छा अच्छा लेडीज वाला सब उसमें का दूसरे में आते होंगे न दो सौ ढाई सौ रुपया तक में हाँ हाँ हाँ जूता का कौन सी कम्पनी है अपने जूता जूता कौन सी कम्पनी का अच्छा कितना कीमत है उसका हाँ और बोलिए पंद्रह सौ रुपया से इस्टार्टिंग है पर तीन हज़ार रुपया तक के है तीन हज़ार चार हज़ार रुपया तक है हाँ हाँ

अच्छा बच्चा सब वाले का अच्छा अच्छा

ठीक है ठीक